हा मां खेल सां जुड़ियल आहियां उन सां जुड़ी करे क्रिकेट खेॾणु मूंखे ॾाढे सुठो लॻंदो आहे ऐं उन खेल जे पात्रनि सां मां ॾाढो जुड़ियल आहियां ऐं मूंखे सुठो लॻंदो आहे की उहे खेल खेलण में ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे जीअं उन जा पात्रनि कपिल देव राहूल द्रविड़

चहल आहे ऐं तहांजो इलाही अहिड़ा पात्र आहिनि जंहिंसां जुड़ियल आहियूं ऐं उहे सुठा लॻंदो आहिनि ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इहा क्रिकेट खेल तंहिं करे मां इन में सुठी सां ध्यान सां उहो कंदो आहियां ऐं उन खे पंहिंजो सुठो खेल सम्झंदो आहियां ऐं उन सां सुठो बि लॻंदो आहे की पब्लिक बि उन सां जुड़े हलंदी आहे असां बि जुड़ियल आहियूं ॿारनि खे उन सां जोड़े रहंदा आहियूं सभु जुड़ी करे खेॾंदा आहियूं सभु हिक ॿिए सां मिली करे खेॾंदा आहियूं त उन में सुठो लॻंदो आहे सुठे लॻण में छा आहे कि तव्हांजो स्वास्थ्य बि ठहियलु रहंदो ऐं तव्हां जेको आहे उन में सभु सम्झी करे खेॾी सघंदा आहियो बढ़िया सां